आप गनमय हिरानी हैं नानुमल्स ठीक है ठीक है मुझे एक चावल लेना था अच्छा वाला तो अभी कौन कौन से चावल निकले आपके पास हैं मुझे डीलक्स पोनी राइस चाहिए था है क्या प्राइस चल रही इसकी इतना महँगा है मुझे पचास किलो चाहिए था ना पचास किलो हाँ कुछ तो कम करो उसमें और मुझे मेरे बच्चे का जनमदिन है और खाना रखा सबका तो इसलिए मुझे पचास चाहिए था

ठीक ठीक हाँ छोटा दाना नहीं लम्बा दाना चाहिए मुझे हाँ हाँ बस उसका आप रेट अच्छा लगाओ ना भईया हाँ भईया तो कितना करोगे वैसे पता होना चाहिए नहीं तो मैं हाँ अच्छा साढ़े छः सौ लगाओगे छः सौ नहीं लगाओगे मुझे अभी शाम तक चाहिए था अब आप ला लाकर दे देना मुझे यह बादशाह कॉलोनी नहीं आप प्लीज आ जाना तो बादशाह कॉलोनी सुभद्रा हॉस्पिटल के पीछे पीछे वाला ओके हाँ उसके बगल वाला ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ओके हाँ ठीक है ओके